जब मैंने एक प्राईवेट जॉब ली थी मतलब मिली थी मुझे तो मेरे जो सीनियर थे वो काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड थे तो उनके साथ मैच करना मुझे बहुत मुश्किल पड़ा था क्योंकि उनका नॉलेज इतना हाई था और वो मतलब फौज से थे तो उनको उनकी लाइफ स्टाइल ही बहुत ही अलग थी तो उनसे मैच करना हमें बहुत मुश्किल पड़ता था तो उस वहाँ पर हमें काफ़ी दिक्कतें सहन करनी पड़ी